नमस्ते तुसें सारेंगी मेरा ते में मीनाक्षी तुं'दे कन्नै अज्ज किश गल्लां

कि पानी जेह्का जादा गैह्रा होऐ ते उत्थै तारी मारना उस्सै बंदे गी औंदी ऐ जिसनै जादै कशा जादै उत्थै सिक्खे दा होऐ ते जि'नें नमेईं सिक्खे दा होऐ ते ओह् मरी बी जंदे न पानियै च डुब्बियै ते पैह्ली एह् दिक्खना असें कि तारी कि'यां मारदे न तारी जेह्के हैन ते जेह्के बंदे होंदे न तारी मारने आह्ले तां ओह् केईं बारी जेह्की आं तां ओह् प्लास्टिक दियां पाइपां नेहियां लेइयै बी चलदे न तारी मारने गित्तै ते किश जेह्के होंदे न ओह् इं'या बी जंदे उठी कि के उ'नें सिक्खे दा होंदा ऐ ते उंदे कोल पूरा जेह्का प्रॉपर तरीका होंदा ऐ तारी मारने दा ते ओह् करी सकदे ते तारी मारना साढ़ी हैल्थ आस्तै इन्ना जरूरी ऐ एह् आखने दी गल्ल ऐ कि अस ते दिक्खी सकना आं कि अस पानी दे अंदर कि'यां साह् लेई सकने आं ते पानी दे अंदर असेंगी साह् लैने दा तरीका पता चलदा ऐ ते तारी मारने कशा अगर असेंगी तारी मारने निं औंदा ऐ ते पानी बिच बॉय चांस साढ़ा मूंह् चली जा ते असें साह् लैना कि'यां असेंगी आंदा निं ऐ ते उत्थै अस केह् होंदा कि अस मरी जन्ने ते असें पैह्लें करियै की सिक्खना चाहिदा तारी पानी दे अंदर तारी मारदे बेल्लै साह् कि'यां निकलदे न ते साह् लैंदे कि'यां न उसी साह् गी अपने अंदर जेह्के तां अपने वश च कि'यां करदे ऐ नुहाड़े बाद तु'सेंगी इक्क क्हानी सनानी आं की मेरा इक्क भ्राऽ जेह्का ओह्बी तारियां मारदा ऐ पर उसने तारी मारना जेह्का सिक्खे दा ऐ ते उसने इस तरहां कन्नै सिक्खे दा ऐ की ओह् तारी मारदे बेल्लै अपना साह् जेह्का पंज कशा चार मिंट दे अदर अपने अंदर जेह्का ओह् दबाइयै रक्खी सकदा ऐ लेई निं सकदा ऐ ते नुहाड़े बाद जेह्का में आं ते मेरे कोला तारी मारदे बेल्लै साह् जेह्का ओह् इक्क जां दौ मिंट कशा जादै बंद निं होंदा ऐ की के में इन्ना सिक्खेआ निं ऐ में इन्ना ध्यान निं दित्ता ऐ कि में दिक्खेआ निं कि तारी मारना बी कोई जरूरी चीज़ होई सकदी ऐ ते तारी मारना बी साढ़ी सेह्त गितै बड़ा जरूरी ऐ ते तुस जेह्का मेरे गितै जादा जरूरी ऐ की जादै कशा जादै लोग तारी मारना सिक्खन तां उं'दे गितै आसानी होई जंदी ऐ कुदै गलती कन्नै कुसै दे जेह्के पानियै दे पारले पास्से घर होऐ ते जाना जादै जरूरी होऐ उत्थै ते तारनी मारना निं औंदा होऐ ते कि'यां जाना उत्थै बर्खा होई जा जेकर तां ते जिसी बंदे गी तारी मारना औंदी ऐ ते ओह् मज़े कन्नै जाई सकदा ऐ ना